हमरा बाइक चलबैत बहुत रास दिक्कतके सामना कहियो कहियो करऽ पड़ि जाइए मुदा ई जनरली नहि छै कहियो कहियो ई होइए जेना कि लम्बा सफरमे बहुत रास गड्ढा स स सड़क पर गड्ढा पानि एहि तरहक चीज मिलै छै जेकरा से कि बहुत दिक्कत होइ छै एकरबाद ट्रैफिकके नियममे हम देखै छियै आइ हम आबैत काल देखलहुॅं कि हम बाइक से निकललहुॅं आओर जहने निकललहुॅं सिगनल पर देखै छियै ट्रैफिक रूल्स तोरिके बहुत रास लोग आगाँ बढ़ि जाइ छै एकरबाद ट्रैफिकके कोइ पालन नहि करै छै आओर ट्रैफिक पर जे सिपाही खड़ा रहै छै ओहो देखै छियै कि अपन धुनमे मगन रहै छै ओकरो कोइ मतलब नहि छै लोकक सुविधा से लोकक समस्या से किछौ से कोइ मतलब नहि रहै छै तऽ एकरबाद ओहि ठाम से निकललहुॅं आगाँ निकलैके बाद जे कहिनो कहिनोके रोड टपिके बाद पुलिस से लएके सड़क सड़क से लएके ट्रैफिक सब तरह चुनौतीपूर्ण चुनौतीपूर्ण रूपके सामना या सड़कके सामना करै पड़ै छै आओर सड़क पर मतलब एकसिस ब्रेकरके प्रयोग छै जेकरा कि नहि हुएके चाही आओर जब कि सुप्रीम कोर्टके आदेश अनुसार आब रोड पर सड़क पर कोइ तरहके ब्रेकर नहि होइ छै लेकिन तैयो बहुत एहन एहन बड़का बड़का ब्रेकर दऽ देल गेल छै जेकरा से कि बाइक चलाबैमे बहुत परेशानीके सामना करऽ पड़ै छै आओर एकरा माध्यम से थकानके महसूस जादा होइ छै आओर थकावट बहुत जादा शरीर पर भऽ जाइ छै ताहि लए बाइक पर चुनौतीपूर्ण बहुत तरह छै सफर लेकिन बाइक पर चलबै से पहले हेलमेटके उपयोग जरूर करबाके चाही आओर हेलमेटके प्रयोग से सुरक्षाके सङ्ग सङ्ग अपन भी सुरक्षा होइ छै आओर ओकरबाद मतलब कोइ तरहके समस्या नहि होइ छै ओकरबाद अपन स्वास्थ्यके भी खयाल राखल जा सकैत छै या कोइ तरहके दुर्घटनामे कोइ बिशेष क्षति नहि होइ छै ताहि लए बाइकमे हम यहए तरहके चुनौतीके सामना सड़क पर करै छी